ہلو سر آپ الجواہر سے بات کر رہے ہیں جی میں نے آپ کے ریسٹورینٹ سے آڈر بک کیا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا ہے جی میں نے پچھلے آدھے گھنٹے پہلے آپ کو آڈر دیا تھا اپنا لیکن وہ اب تک نہیں آیا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم اور لگے گا اور آپ کا جو ڈیلیوری پاٹنر ہے میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے آپ کسی طرح اس سے رابطہ کیجیے اور میرا جو جی جی جی آپ اس سے کسی بھی طرح رابطہ کیجیے اور میرا آڈر جلد سے جلد مجھ تک پہنچائیے جی سر جی جی میں دہلی سے ہی ہوں جی میں پچھلے آڈھے گھنٹے سے اس کا کال کر رہی ہوں لیکن وہ میرا کال ریسیو نہیں کر رہا ہے جی جی ٹھیک ہے آپ جی ٹھیک ہے میں دس منٹ تک اور انتظار کرتی ہوں جی آپ سے جی جی آپ سے گزارش ہے آپ میرا آڈر جلد سے جلد مجھ تک پہنچا دیں جی جی جی آپ کا بہت بہت شکریہ